हाँ मैंने अराम करते समय तारों को देखा है क्योंकि जब हम लेटते हैं तो एक यह कहलाता है जो एक योग है एक योग है जो हम रात में करते हैं रात में कर सकते हैं तो रात में जब मैं योग करती हूँ का तो तारों को देखने के अलग ही अनुभव रहता है क्योंकि हमारे शरीर में कोई प्रतिक्रिया हम नहीं करते हैं हम सीधे लेटते हैं ना हम हाथ हिलाते ना पैर हिलाते हैं जिससे हम कोई क्रिया नहीं करते सिर्फ हम तारों को देखने देखते हैं तो एक ये नहीं कि हम दो नाव में चलेंगे तो काम बिगड़ेगा एक ही नाव में चले तो इसलिए हम एक ही काम करते हैं तारे देखने का तो बहुत ही अच्छा हमें अनुभव होता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है इन तारों को देखकर तो रात में तारे देखना ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि तारों रात में तारे जो देखते हैं उनसे हमें आँखों में बहुत ही अच्छा लगता है और हमें बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त होता है इसलिए रात में तारे देखने बहुत ही अच्छा महसूस होता है